हेलौ औ औ दे बेयो मा मा प्रब्लेम जादों नायबासो मिथिसिगोन ना दा ए बे बबावबा बबावबा सट जालाजोब्बायदां बेखौथ' चेक खालामबासो मिथिसिगोन मोजाङै खेवना नायजोबबासो दा बिसिबां थांगोन थाङा बेखौथ' बानायखांनानै नायबासो मिथिसिगोन दा बुंथ'हाला दा जायखिजाया नोङो माला टाइम मोनो लाबोदो चेक खालामनोसै चेक खालामनायनि उनाव नायनायसै बानायखांनानै बबे बुस्तुआ बिसिबां थाङो एसे डिस्काउन्टफोर एसे खम बेसेनाव माबा मोनसे जालायगोन बे नायग्रोनोसै बिसिबां बिसिबां थाङो डिसप्लेयाथ' ओरैनो सबबिस्स' गाहाम लायो आथारस' गाहाम ओरै केमेरा दा बेखौ माबा मोनसे खमायजागोन नायग्रोनोसै बुस्तुखौ खेबसे लाबोबानो जाबाय नोङो माला सोलाबो सफ्टवेयाराथ' सोफिननांगोन जागोन बे नों लाबोग्रोदो माब्ला सोलाबो बेखौ माब्ला सोलाबगोन नोंलाय जायखिजाया नों लाबोग्रोदो लाबोनानै बानायनानै दोनग्रोनोसै बानायग्रोनोसै बिसिबां थाङो थाङा नायग्रोनोसै नङा होनबा आदसा नों लाबोखांनानै माने आं उनाव नोंनो रिजाल्ट हरनोसै बिसिबांसो थांगोन उनाव एसे खम बेस खालामजागोन बे केमेरा प्रब्लेम आरो नों एसे हें जायोबा सफ्टवेयार होनांगौबा बेफोरखौ उनाव मिलायनोसै बानायखांनायनि उनाव मोजां जायोबा डिसप्ले टिसप्ले मिलायनानै दामा बिसिबां जायो जायखिजाया नों माब्ला सफैयो माब्ला लाबोयो लाबोबानो जाबाय औ दे दे दे होमबा औ दे